बा सेप्तेम्बर जिगुजौ गुजिगु मायथाइ नैजि नभेम्बर नै रोजा मायथाइ से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम मायथाइ नैजिबा जुलाइ नैरोजा नैजिनै मायथाइ थामजिसे दिसिम्बर जिगुजौ गुजिदाइन मायथाइ